औ हेल' औ खोनाबाय

औ ओमफ्राय खमलायाथ' दङ खमलायाथ' दङ मेरलानो औ औ मोजाङानो जागोन औ मोजाङानो जायो गोखैयाथ' जाया गोदै जायो गोथाव औ जानो मोजां जायो औ औ नांगौब्ला लांफैनो हागोन औ दामाथ' माबा केजियाव बिदिनो सिक्सटि साथि थाखा गाहाम लायो औ केजिआव औ नांगौब्ला लांफैनो हागोन औ ओमफ्राय मालाथो फैनो बायदि होन्दों नोंलाय मालाथो फैगोन औ औ खमलायाथ' बिनिया गोथावआनो गोथाव गोदै मोनजायो गिदिर गिदिरबो औ खमलायाबो गिदिर गिदिर गोजा गोजानो औ गोदै जायो

औ फैनो हागोन नों लांफैनो गोसोब्ला औ खमलायाथ' गोथावखा औ बयबो बुङोना गोथाव औ औ औ औ दे खोनाबाय औ नों माला फैयो फैदो औ दे